सिंधी भाषा असांजे शिक्षा व्यवस्था राज्य जी शिक्षा व्यवस्था में सुठी भूमिका निभाए थी पर हिन वक़्तु असांजा सिंधी स्कूल तमामु घटि थींदा पिया वञनि ॿारनि खे सिंधी पढ़ाइण में रूची कोन्हे छो त उन्हनि खे रोज़गारु कोन थो मिले हालांकि हाणे हिते आई एस ऑफीसरनि जे लाइ सिंधी सबजेक्ट खणी करे आई एस ऑफीसर थिया आहिनि उन में आइ पी एस ऑफिसर थिया आहिनि आइ एस ऑफीसर बि थिया आहिनि पर उन जे बावजूदि बि सिंधी विषय ॿार खणणु कोन था चाहिनि छाकाणि त ॿिए कंहिं बि खेत्र में रोज़गारु कोन्हे उन्हनि खे